ओ आं सासे टुरिस्ट आरो ओमफ्राय दा बेरायनो बोथोरफोरा माबायदि थांजागोन ना थांजाया ओमफ्राय नोंसिनि जायगायाव मा मा दं

ओं ओम ओमफ्राय बेहाय थानाय जानायनि सुबिदाफोर दंना गैया

औ ओमफ्राय ओरैनोथ' माने जिब जुनारफोरखौ खाथियावनो नुनो मोनगोन ना ओ ओम ओमफ्राय ओरैनो हटेल सथेल जोन'बा हटेलफोराव थानायनि जेन'बा बेसेनफोरा बेसे बेसेबांसो जागोन औ

ओमफ्राय बिदिनो ओ टुरिस्ट खालामनायाव जेनेबा जिब साफारि सरि जिप साफारिजों जेनेबा जिप साफारि खालामनायाव ओरैनो बेसेबांसो लागोनबा थांनायाव औ औ औ आरो जानायफोराथ' बेहायनो मोनखायो ना हटेलावनो औ ओम आङो बे नेक्सट उइकआवनो थांनो सान्दोंमोन आरो औ दा बोथोरा

औ दे बिदिब्ला